माछ मारैके बहुते मतलब तरीका छै लेकिन जे हम माछ मारैलए जानै छिए एकदम गाँवमे सबसँ ज्यादे जानै छिए आओर मछरी मारै वास्ते जे छै पहिले जालमे या तऽ खुदनसँ फसाइ छिए या तऽ हाँ मछरी जाल बिछा दै छिए जे कहनो कऽ जाल पानी नदी होन्नेके जाइ छै तऽ खुदै फँसि जाइ छै मने कि पहिले हम खुदनवला बता दै छिअ खुदनमे जे आटा भी डालऽ पड़ै छै आटामे मछली फसि जाइ छै ओकरा जे धरतीमे जे जोकबा निकलै छै जोकटी जे कटि कटि निकलै केञ्चुआ जकरा कहै छिए हउ एकदम ओकरा काटिकऽ आधो खुदनमे दऽ दै छिए आओर ओकरा पानिमे खुदन फेकि दै छिए तब पूरा मछली जे रहै छै जाहिमे आओर खुदनमे मुँह दै छै बस फँसि जाइ छै तऽ फँसि जाइ छै तऽ ओकरा मुँहोमे दरद हुअऽ लगै छै मछलीके जेकि ओ भागऽ लगै छै तऽ पता चलि जाइ छै कि हऽ बन्सीसँ पता चलि जाइ छै कि मछली फँसि गेलै जे खीँचि लै छै मछली फँसि जाइ छै ओकर बाद फेरो मछली मारैके दोसरो तरीका जानऽ के जाल बिछाके जाल बिछाइ जाल नदीमे बिछा देलिए होन्नेसँ पानी बहिलऽ अएलै मछली साथ अएलै आओर पानि रऽ साथ साथ मछली बहलऽ अएलै जालमे फँसि गेलै ओ आगे जाबऽ नहि पड़लै ओकरो बाद फेरो जालोसँ फेर उठाके निकालि लेलिए राखि लेलिए ओकर बाद फेरो दोसरो तरीका जेनाकि मछरी पोखरिमे मछरी मारना छै तऽ हम पोखरिमे पानी सुखा देलिए ओकर बाद फेरो कादो हो जाइ तऽ कादोमे घुसिकऽ हाथसँ दुनू हाथसँ जाहिठाम देखलिए कि एहिठाम मछली छै फटाक दऽ पकड़ि लेलिए ओकरा या तऽ बाल्टी ओकरा झाँपि देलिए तऽ मछली पकड़ा गेलै ओकरा फेरो जेनाकऽ हाथोसँ पकड़ि लेलिए फटाक दऽ ओकरा बाल्टीमे राखि देबै ओकरा बाद फेरो मछली पकड़ा गेलै आब जेनाकि हमरा ककरो सिखाना होतै मछली पकड़ैलए तऽ ओकरामे इएह ने तरीका बता देबै तऽ बढ़िआँ मछली पकड़ि लेतै आओर मछरी मारैके सबसँ बढ़िआँ तरीका होइ छै जेनाकि पानिमे घुसि गेलऽ आओर कटिरा पानि अइ पानिमे एकदम पूरा अस्थिर रहऽ अस्थिर रहला रऽ बाद फेरो देखिअऽ कि मछली अएलऽ पड़ाक जा कऽ हाथ मारऽ कि जे कि धराइए जाइ मछरी अगर धरा गेलै मछरी तऽ पटाक दऽ ओकरा झोला या थैलामे डालऽ तऽ हो गेलऽ ने तोरा मछली पकड़ा गेलऽ